जोङो जुनार जुनारफोरनि आबादजों माने जोङो जेनेबा मोसौ मोसौफोरनि मोसौफोरजों जोङो हाल मावो आबाद खालामो खेथि मावो जिखुनु जों बिराद मैगं थाइगं गायनाय जायो माइ गायो हालेवनानै बेनि थाखायनो जों बेफोरनि मोसौजों हालेवनानै जोङो मैगं गायबाय बा माइ गायबाय बेखौ जों फाननानै फालांगि खालामबाय मैगं गायबाय बेफोरखौ जों फानहरलायबाय फालांगि खालामनायनि लोगोसे जेनेबा जोङो नैबे मोसौफोर नङाब्लाथ' जों आबादफोर मावनो हाया जोङो दाउ अमा जुनारफोर फिसिनानै आबाद मावनानै जों जायो ओमफ्राय जुनार गैयाब्लाथ' जोङो जेबो मुलाम्फायानो गैया होननानै बुंजायो मानो होनबा जों जुनारफोर दाउ अमा फिसिनानैब्लाबो जोङो एसे एनै रांबो आरजिनो हायो जानो लोंनोबो मोननाय जायो बेनि थाखायनो दाउ अमाफोरखौबो फिसिनाय जायो जिखुनु जोंनि संसार जानायनि बेलायावबो जोङो दिनै दाउ अमा फिसिनानै जुनारफोर लानानै संसार जाब्लासो जोङो जादोंबायदि मोनो लोगोसे समोयोबो जोंहा न'खर संसार जानायाव आरो फालांगि मावनायावबो जोङो नैबे दैज्लाङाव माइ गायनानै जोङो मेसेङाव बेखौ हाबाय हानानै मारा होनानै जोङो फानहरबाय फालांगि खालामलायबाय जों बेजोंबो जोङो बेसर बिदिनो अनेकथा जों मावो आरोखि आबाद मावो मावनानै जोङो नैबे बेनि अनगायैबो जोङो दस्रा बिजनेसबो मावनो हायो मानो होनोब्ला बेदर फाननानैब्लाबो दिनै अनेक मानसिफोरानो गाव गावनि जिउ जिउखौ खुंलांनांगौ जायो सोरबाया दाउ दाननानै सोरबा अमा दाननानै बा सोरहाबा गाइखेर फाननानै बेफोरबायदिनो जोङो जिउखौ दैदेनलांनो हायो जाहाथे फिसा फिसौ फोरोंलांनो हायो फेदेरलांनो हायो बेनि थाखायनो जोङो दिनै मोनसे नङा मोनसे जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय जोङो मोनसे नङा मोनसे मावनानै जानांगौ जायो जेनेबा जों सोरबाया बेदर दाननानैब्लाबो गावनि जिउखौ फोथांलांनो हाबाय फिसा फिसौ नायलांनो हायो बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो खामानिखौ बिदिनो बानानै थानो नाङा जोङो थाया बानाय गैया मेंनाय गैयाजासे जोङो मावलांनो हायो जेरै गाइखेर फाननानै जोङो मोसौखौ मोसौ लाबाय जोङो जेरै मोसौ आबोर खालामबाय जेनेबा आबोर खालामनानै जों मोसौखौ आबोरजों आदरजों लोगोसे दिनै मोसौआबो नों आदर खालामब्लासो आदर लाब्लासो नोङो जायो नालाय बेनिखायनो जों मोसौफोरखौ आदोर खालामनांगौ दिनै मोसौआ दिनै गाइखेर गाइखेर होग्रा थाब्लानो दिनै एरबाय बेनो जोङो गाइखेर फाननानैब्लाबो जोङो फिसा फिसौ दैदेनलांनो हाबाय दानि दिनावथ' गाइखेरा बिस थाखा पुवासे एक्स' बिसथाखा लिटार आसिथाखा लिटार दानि दिनाव जोङो दिनाव जोङो आसिथाखा लिटार फानै फानैब्लाबो सबथायाव बिदिनो फाननो हायोब्ला मासावनो जोङो मोनो बिदिनो बुरजायैनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो बोरमा मेन्दा फिसियो जेनेबा उल बोरमा मेन्दानि माबाखौबो जोङो साप्लाय खालामो बोरमा मेन्दाफोरखौबो लायो लानानै जोङो बेखौ साप्लाय खालामनानै बिसोरो कम्पानियाव लांगोन लांनानै बे बोरमा मेन्दानि बिगुरखौनो जेनेबा उल बानायगोन बिसोरो आरो बिदिनो अनेकथा बुस्थु बाहायनाय जायो आरो जोङो नैबे माबाखौबो बोरमाफोरखौबो लानानै जोङो थाखा फैसा आरजिनो हायो आरो बेनि उफ्रा दिहुन्थाइफोरबो फाननाय बायनाया बे मोनसे फालांगिफोरनिखा जेनेबा बे मोनसे बिजिनेसमेन मानसिफोरनि माबाखासो बेफोरो जेनेबा जोङो जेनेबा दिनै जों आबाद खालामबाय दाउ अमा फेदेरनानै जों आबोर खालामो जेनेबा बे आबोरजों लोगोसेसो जेनेबा बिसोरबो जिउगोनां बुस्थुआबो जेनेबा बिसोरनावबो मानसि बायदि जिउ दङ जिउ दं हिसाबै जों बिसोरखौबो आदोर खालामनांगौ जायो आदोर खालामनायजों लोगोसेसो जों नैबे दाउ अमाफोराबो जेनेबा देरलांगोन देरखांनानै जोङो फानहरगोन फाननानै जों फैसा मोनोब्ला बेफोरजोंनो जों आलादा बिजिनेस मावनो हायो बेखिनियानो आंनि बुंनांगौआ